ہلو سر آپ ساگر ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں کیا ایک پلیٹ بٹر نان مٹن گریوی کے ساتھ ہمیں چاہیے مل جائے گی کیسے روپے ہیں کیسے روپے ہیں اچھا اچھا اتنا مہنگا اچھا اچھا ارے سر کم کریے کچھ تو لینے بھی آئیں اچھا اچھا اچھا جی جی صحیح بات صحیح بات اچھا اچھا اچھا مطلب کم نہیں کریں گے ہاں تو کتنے بجے آپ کے ساگر ریسٹورنٹ اچھا اچھا تو دس بجے کے بعد مطلب دس بجے مطلب آ سکتے ہیں مطلب لینے کے لیے ایک پلیٹ ایک کلو بٹر نان مٹن گریوی کے ساتھ لینے آ سکتے ہیں نا اچھا اچھا ٹھیک ہے تب ہم پورے فیملی کے ساتھ آتے ہیں جی یہی چہیے گا یہی چہیے تھا بس آپ نے بہت مہنگا بتا دیا تھوڑا کم کر دیتے اور کچھ چاہے گا تو مطلب جی جی اچھا ٹھیک ہے کل دس بجے ہم لوگ پورے فیملی کے ساتھ آتے ہیں پھر دیکھ لیں گے کیسا ہے مطلب لیکن تھوڑا سا مہنگا ہے بس اتنا کہیں گے آپ سے تھوڑا کم کر دیتے تو بہتر رہتا

ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے آتے ہیں جی اللہ حافظ